भारतमे बहुत साँस्कृतिक परम्परा अछि लेकिन हम मिथिलासँ जे बाजै छी तऽ हम मिथिलाके परम्परासबके जे छै विवरण कऽ सकै छी मिथिलामे विवाह होइत अछि उपनयन होइ छै सामा चकेवा होइ छै जितिआ होइ छै भाइदूज होइ छै विवाह जे होइ छै विवाहमे बहुत बहुत सारा परम्परा छै विवाहमे सिन्दुरदान छै कन्यादान होइत छै तकर बाद मटिकोर होइ छै मेहदी होइ छै फेर उपनयनमे जे छै उपनयनमे भी बहुत सारा परम्परा छै उपनयनमे जे छै मड़बा बनै छै मड़बा निपल जाइ छै बहिनसबके लेल फेर मटिकोर भी होइ छै फेर भगवतीके पूजा कएल जाइ छै केश कटबाके विधि अछि फेर सामा चकेवा छै ओहोमे बहुत सारा परम्परा अछि ओहिमे जे छै हमरा हमसब भाइकेलिए सामा बनबै छिए आओर भाइसँ ही फोड़बाबैके एहिमे परम्परा छै फेर जितिआ छै जितिआमे जे छै हमरसबके माँ लोक जे छै जितिआके उपास करैत छै निर्जला व्रत करै छै अपन पुत्रके लेल अपन बेटाके लेल लम्बा आयुकेलिए भाइदूज छै भाइदूजमे भी बहुत हमसब जे छै भाइकेलिए लम्बा उम्रकेलिए ओकरालए पूजा पाठ करैत छी इएहसब आओर मिथिला हमरसबके परम्परा जे छै भारतीय संस्कृति हमरसबके परम्परा जे छै आन परम्परासँ बहुत भिन्न अछि हमरासबमे बहुत बहुत नीकसँ सबकिछु करल जाइत अछि हुनकासबसँ बहुत भिन्न अछि